हलो ओला मां घर खां स्टेशन सुधी वञण लाइ ओला बुक करायो हुओ पर मूंखे जी पी एस में ॾिसण सां ख़बर पेई आहे त रोड ठहण जा कमु चालू आहिनि जो असां टाइम ते हुते न पहुचंदासीं त ट्रेन ट्रेन छुटी वेंदी इनकरे ॿियो कोई रूह रस्तो आहे छा घर खां

मूंखे ॿुधायो ॿियो कोई रस्तो आहे अने जो न हुजे त मूंखे तव्हां इन रूट तव्हां वठी हलो त सवेल ई ओला मोकिले छॾियो टाइम ते जीअं असां टाइम ते स्टेशन पहुची वञूं अने असांजी ट्रेन न घुसे न त असांजा टिकिट जा पैसा वेंदा नुक़सानु थींदो मूंखे तव्हां ॿुधायो ॿियो रस्तो आहे की काने जो हुजे त वठी हलो असांखे हुतां खां